काणकोण जिल्ल्यांत मनयतात तो मुखेल संस्कृतीक उत्सव म्हणल्यार शिगमो उत्सव ह्या शिगमो उत्सवाक आमचे गांवांतले लोक मांडार वतात आनी थंय खेळ खेळतात दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वचून ते खेळ आपलो साजर करतात अशेंच चार दीस चालू आशिल्लो वो शिगमो लाश्ट परत मांडार येतात आनी थंय काबार करतात आनी मांडाचें उदक न्हांवून लोक घरा येतात घरा आयले की दुसरे दिसा आमची जात्रा जाता ह्या पद्दतीन आमी शिगमो मोठ्या उत्सहांत साजर करतात